मुंहिंजो पैन काड ग़लती सां फाटी वियो आहे तव्हांखे मां गुज़ारिश कयां थी त तव्हां मूंखे नओं पे पेन काड ठाहे ॾियो मां पाण सां गॾु आधार काड ऐं आंदो आहे ऐं तव्हां महिरबानी करे मूंखे इहे पेन कार्ड नओं ठाहिण जी करियो